میرا پسندیدہ فن سب سے پسندیدہ فن سلائی ہے مجھے سلائی بہت اچھی لگتی ہے اور سلائی میں میں چاہتی ہوں کہ سب سے سب سے زیادہ ماہر میں بنوں اور جتنی بھی ڈیزائنر چیزیں میں دیکھوں میں ان کو خود سے سلائی کر لوں اور اسی طرح سب سے زیادہ فنکار میں میوزک ہے اور گلوکار ہے کمپوزر ہیں ان سب چیزوں میں مجھے ایک فن میں سے سب سے اچھا فن سلائی کا فن پسند ہے اور سلائی میں سوٹ سیتی ہوں اور سلائی میں بھی کئی ہوتے ہیں جیسے کہ کرھائی ہے ترپائی ہے ان سب میں مجھے نئے نئے ڈیزائن کی فراک ہے سوٹ ہے ان سب کا سلنا بہت پسند ہے